हमारी धार्मिक प्रथाओं में कई चीज़ों का पालन किया जाता है जैसे लोग सुबह उठ कर मंदिर जाते हैं शिव जी के मंदिर जाते हैं गोविंद देव जी के मंदिर जाते हैं नेहर के गणेश जी का मंदिर बोहोत ज़्यादा मशहूर है हमारे यहाँ पे जिसमें कि गणेश जी की पूजा करते हैं हर बुधवार को लोग जो हैं गणेश जी की पूजा करते हैं वह लड्डुओं का प्रसाद उनको चढ़ाते हैं और वहाँ जाकर पूजा पाठ करते हैं तीर्थ के लिए लोग जो हैं काफ़ी जगहों पर जाते हैं जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ इन जगहों पर जाते हैं वहाँ तीर्थ करते हैं